चारि जनवरी उणिवीह सौ सतरि वीह अप्रैल उणिवीह सौ एकानवे छह जुलाई उणिवीह सौ अठानवे पंद्राह अगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह टे मार्च ॿ हज़ार